हैलो हां जी नमस्ते केह् हाल ऐ बस ठीक ठाक तुस सनाओ होर केह् करा दे

अच्छा अच्छा आसपास ऐ पैह्ले इद्धर बागे बहु पैह्ले बागे बहु बी बड़ा स्हेई ऐ इद्धर मंदर बी ऐ पार्क बी ऐ तुस पार्क बिच्च जाई सकने मंदर बी कोल ई ऐ उद्धर उद्धर बैश्नो देवी टेम्पल ओह् बी बड़ा स्हेई ऐ ओह् बी मतलब ऐ ते दूर ही ऐ लेकिन सफर इ'न्ना नि ऐ दो दिनें बंदा अराम नाल करी सकदा ऐ फिर बैश्नो बैश्नो देवी होई गेआ रघुनाथ टेम्पल बी ऐ ओह् बी बड़ा अच्छा ऐ ओह् बी कन्नै ओह् बी कोल होई गेआ ओह् बजार बी ऐ सिटी बी ऐ उद्धर ई ते बागे बहु ते तुसें दस्सेआ ई ऐ पीर खूह् बी इक बड़ा स्हेई मंदर ऐ उद्धर बी तुस जाई सकने होर तुसें किन्ने दिन आस्तै रुकदे ओ हा मांडा ज़ू बी तुस होई आओ फिर हरी सिंह हरी सिंह पैलेस पैलेस बी उद्धर बी होई आओ ओह् बी बड़ी स्हेई जगह् ऐ हां मुबारख मंडी बी बड़ा स्हेई इन्ना मंदर बी ऐ ते घूमने आस्तै बड़ा स्हेई व्यू सियू जिन्ना बंदा अराम ने करी सकदा ओह् बी ठीक ऐ ठीक ऐ हां करी लैओ तुस सलाह् अच्छे से ते दस्सी देओ कि कुद्धर कुद्धर जाना कुद्धर नि ते मै दस्सी दिन्नी आं तुसीं अपनी जगह् दस्सो नि कि कुद्धर रुकदे ओ हा ते में तुसेंगी अराम वे दस्सी देगी कि उद्धरूं किन्नी देर लग्गी जानी किन्नी नेईं ठीक ऐ ते जेह्ड़ी जेह्ड़ी कोल होगी तुस जाई आएयो

चलो ठीक ऐ फ्ही ओके